गाममे बड़ बुजुर्ग अबैत छै ओकर देखभाल करैत छियै मानि लू दादाजी अयलै खेती बाड़ी करैत छै आ गेलक थकले आयल रहलक पानि उनि दैली बैठेली खाना उना देते मानि बोखार उखाड़ लागि गेल तऽ बेड पकड़ि लैत छै तऽ ओकरालेल जादा ध्यान देबयके चाही टाइमपर दवा खानासभ देबयके चाही ईसभसँ स्वास्थ्यो अच्छा रहैत छै तऽ देखभाल करयके लेल ओकरा टाइमसँ अगर कहूँसँ काम करके आयल ज्यादा थकान हो गेल तऽ ओहू लेल बेड पकड़ि सकैत छी पकड़ि सकैत छी ओकरालेल हमनी हुनकर देखभालके लेल कहीँसँ अयलक यानि थाकिके अयलक तऽ ओकरा पानि देबयके चाही बैठय लेल खाना उना दैत छी खयलक आराम आराम करबयके चाही खा कऽ थोड़ा देर आराम करहिके चाही फेर अगर काम करय जाइत छै तबियत नहि ठीक रहैत छै तऽ नहि जाइके चाही काहेकि उससे ज्यादा तबियत खराब हो सकैत छै ज्यादा बिछावन पकड़ि सकैत छै एहिलेल स्वास्थ्य भी ठीक रखयके चाही स्वास्थ्य ठीक रहैत छै तऽ काम करबे करैत छै लोक टाइमपर खाइके चाही